विवाह जीवनके एक बहुत हि आधार छियै कियाकि कहल जाइ छै विवाहसँ हि जेछै पारिवारिक सम्बन्धके बढ़ाबै छै आ परिवारके विकासमे विवाह जेछै सबसँ बड़का अहम योगदान निभाबै छै एना कि हर ककरो जेछै विवाहसँ हि जेछै परिवार नियो जन के परिवारके एक जे छै परिवार स्वरूप निर्माण करैके लिअ धीरे धीरे ओ परिवार एक समाजके निर्माण करै छै आओर वएह समाज जेछै

धीरे धीरे धीरे एक जिला बनै छै जिलासँ एक राज्य बनै छै राज्यसँ एक गाँव देश बनै छै तऽ जा तक मानिलियौ विवाह नै हेतै अपन समाज मे विवाह अगर ककरो बेटी भऽ जाइ छै तऽ हुनका लेल एकटा टेन्शन भऽ जाइ छै कि अब भय्या विवाह केना हेतै कियाकि अखनो ने जे छै दहेज प्रथा बहुत कहियौ खराब बात छै जे आब धीरे धीरे उठि रहल अछि लेकिन फिर भी दहेज प्रथा अखनो किछु मात्रामे छै जेना मानि लियै लोक कहै छै कि सीधे कहलक कि कैश नहि लेब

तऽ भय्या आब अहाँ जमीन दऽ दियौ ठीक आब अहाँ कोइ बड़का अपार्टमेन्टे बनाकऽ दइ दियौ या फिर पचास भरि सोने दऽ दियौ तऽ इहो तऽ एक प्रकारके दहेजे छियै जे लड़कीके पिताश्रीके विचलित करै छै आ कहियौ तऽ टेन्शन भरि दै छै कि भाय आब बेटी भऽ गेलो हुनका केनाके आब लालन पालन करल जाइत केनाके हुनका जीवनके यापन करल जाइत केना कि करल जाइत नहि करल जाइत तऽ ओसभ लऽ कऽ अहाँके टेन्शन होइ छै ताहि लकऽ जे कि कहल जाइत कहि सकै छी जे विवाह जे छै होइ छै आब जेना हम मिथिलाञ्चले मे छियनि विवाह बहुत विवाह हेबाके बाद जे छै मुँह देखाओन होइ छै जखन बराती जाइ छै तऽ मुँह देखाओन होइ छै तऽ ओ ठाम जे छै हुनका जेवर पड़ल पैसा पड़ल इएह सभ देल जाइ छै सोना तोना इसभ सभ कुछ देलक फेर जखन विवाह सम्पन्न भऽ गेल लड़की जे छै सासुर आयल तऽ ओत्तौ हुनका जेछै जेठसँ जेठ सभ जे रहै छै हुनका जे प्रणाम करलखिन हुनका जे पैर छूके गोर लागलखिन तऽ ओहो जे छै मुँह देखओनमे कहै छै किछु ने किछु देबाक चाही आब कहियौ मुँह देखओनमे कोइ सोनो देलक कोइ किछु देलक कोइ किछु देलक तऽ हुनका तऽ किछु नहि होइ छै बस इएह होइ छै एकटा सम्मान लागै छै कि नहि गाँव घरक लोक छै तऽ हुनकासँ मिलिके चलल जाइ आ अहाँ मानि लियै हुनका देलियै तऽ हुनको अहुँके घरमे जखन हेतै तखन अहुँके मिलत आ कहै छै ने जाहिसे के तइसा मतलब हुन अगर अहाँ ककरो देने छियै तऽ अहुँके तऽ याद तखन तऽ हुनको देबयले हेतै ने कहतेकि फल्लवाँ के माय हमर बेटीके पुतौहके फल्लाँ फल्लवाँ चीज देलके फल्लवाँ के कनियाँ हमर पुतौहके फल्लवाँ चीज देलके फल्लवाँ के माय हमर कनियाके फल्लवाँ चीज देलके तऽ ई जे छै छै ताहि लकऽ कहियौ आ विवाहके समयमे तऽ अहाँ जनबै करै छियै मिथिलाञ्चलमे लोक गीतके कार्यक्रम होइ छै खूब बरियाती सभके गरियेलक सार गेल तऽ पूरा ठूसि ठूसिके खेलक कहलक कि आब जेहनो हेतौ हेतौ पहिने खाइ दे सारके आ खेलक तऽ लोक कनिया गीत गेलक कोनो कोनो गीत दहेज लैत एहि चीज पर एकदम लागत सार के अखियाके रखने छै कि कतनो खेबै लागत कि सार कतबै दिनसँ खेबै नहि केलकेहै यौ भुखाइल भुखाइल लागत एहिना करत जेकरासँ हुनका देखके लागत कि भूखेसँ मरि जेतै आओर वएह सभ चक्करमे जे छै नै परेशानी बढ़ा देने छै बुझलियै ने लोकक के भाव कहि सकै छियै कि ओसभ जे छै ने परेशान कएके राखे छै लागत कि सार सभ नहियै खेतै तऽ आरो मरियै जेतै जिन्दो नहि रहि सकते इएह चक्करमे चलि रहल छै देखियौ कोनो कोनोके देशके विकास भऽ रहल छै आओर जखन भऽ जेतै तखन कहल जेतै कि हँ ई करना छै नहि करना छै आब बिहार सरकार भारत सरकार इसभ तऽ दहेज रोकै पर कए रहल छै भय्या दहेज ना देंगे ना लेंगे बला बात जेना अखने ने बिहार सरकार जे छै ओ कहने छथिन्ह कि अगर कोइ भी सरकारी जॉब बला दहेज लेता है तऽ हुनका जेछै नोकरीसँ हटा दिया जायेगा उन पर कार्यवाही किया जायेगा इसभ देखियौ कहने तऽ छै लेकिन लागू हेतै तखने ने कहबै कि हँ भऽ गेलै आ ई कहि देनै आ लागू करनेमे बहुत अन्तर होइ छै नै तऽ ओएह खातिर चलि रहल छै बुझलियै ने देखियौ किछु किछु खोज वोज होइ रहल छै अगर भऽ जेतै तखन हुनका चलल जेतै आ देखल जेतै ससुरा कि दै छै नहि दै छै आ दहेज वहेज इसभ तऽ सभ कहियौ हुनका एकटा परेशानियेके सबब छै जे देलक तऽ देलक नहि देलक तऽ नहि देलक लागै छै कि सार कि कहब सभ रहै छै अगर सरकारी नौकरी भऽ गेल बौआ यौ तऽ कहियौ कि आ कि लागत कि सभ चीजके पैसा जोड़िके लड़किये बलासँ लय लेतै कि नहि इन्जीनियर छै तऽ बीस लाख दरोगा छै तऽ बाइस लाख पच्चीस लाख डी एम एस पी छै तऽ करोड़ ई कहियौ ई कोनो गप्प भेलै आ किया देतै यौ हुनको तऽ बेटी बाल बच्चा छै हुनको तऽ पढ़ाना छै आ हुनका जे पढ़ेलकै है हुनको तऽ खर्चा भेलै आब हुनका नहि भेलै डी एम के नौकरी तऽ आब अहाँके चक्करमे कि अहाँके करोड़ो टका दऽ दैथ ठीक अछि तखन ई लेकिन हम कहब दहेज प्रथा बड़ा बुरा चीज छै हिनका पर रोक लगबैके जतबै जल्दी हुये प्रयास करना चाहियै धन्यवाद